सीतामढ़ीमे जानकी स्थान मतलब वहाँ जाइमे बहुत अच्छा लगै छै वहाँ बैठैमे घुमैमे एहिसबमे बहुत अच्छा लगै छै सीतामढ़ीमे जानकी स्थान हइ वहाँपर लोक पूजा करऽ जाइ छै आओर कथी होइ छै प्रसाद खरीदै छै घुमै छै आओर वहाँपर बैठैमे जे हइ मतलब अच्छा लगै छै एकदम शान्ति हइ ओतना हल्ला नहि होइ छै वहाँ ई सबमे बहुत अच्छा लगै छै वहांँपर जे सब रहै छै ने नीक लगै छै बहुत से लोकसब रहै छै सब पूजा करै अबै छै मतलब अलग अलग तरहके लोकसब रहलक अएलक पूजा करै अबै छै तऽ ओसब अच्छा लगै छै वहांँपर आओर वएह जगह सीतामढ़ीके जे जानकी मन्दिर जे जगह हइ ओ मतलब देखैमे भी अच्छा लगै छै वहांँपर मतलब तालाब भी हइ तालाबमे मतलब बत्तखसब भी रहै छै जइसे देखैमे भी अच्छा लगै छै तऽ वहांँपर बैठैमे आओर चिड़िआसब भी चहचाइत रहै छै तऽ ओ सब अच्छा लगै छै देखैमे आओर बहुत सारा चीजसब हइ जइसेकि प्रसाद उरसाद मिलै छै तऽ ओ सबके लेल भी बहुत अच्छा लगै छै वहांँपर